सिलाई बुनाई करने में अच्छा लगता है जो कि हमारी ग्राहक भी पसंद करते हैं सिलने में बाहर से भी आता है सूट वुट पेटीकोट उको ब्लाउज़ उलाउज़ सब चीज अच्छा सिलने सिलते हैं तो बाहर से भी कपड़ा ग्राहक भी पसंद करते हैं जो कि हम अच्छा सूट उट सिलते हैं तो ग्राहक भी देते हैं तो उनको अच्छा लगता है सिलने के लिए तो पैसा हमको देते हैं अच्छा सिलते हैं तो अच्छा पैसा मिलता है हमको दीदी उदी का भी मम्मी उम्मी का भी कपड़ा सिल देते हैं सब लोग हम ही को देता है कपड़ा सिलने के लिए सिलने के लिए अच्छी प्रॉफ़िट होते हैं जे हमारे ग्राहक हमको पसंद करते हैं कि अच्छा कपड़ा सिलती है तो हमही को लाके देते हैं कि अच्छा फिटिंग का सिलती है जो कि हमारे अंदर जो गुण है सूट ऊ जो नहीं आता है तो वो भी हम अपना देख ऊख के सिल के अच्छे से बैठा के देते हैं कि जो हमारे ग्राहक पसंद कर लें कि अच्छा सिली है तो हम जितना अच्छा सिलेंगे उतना अच्छा हमारे ग्राहक हमको देंगे हम उतना पैसा अच्छा कमाएंगे उतना अच्छा सिलेंगे तो उतना ही हमको ग्राहक आके हमारे ग्राहक बढ़ेंगे हमको देंगे हमारे रिश्तेदार भी हम ही को देते हैं कि सिल दो हमारा भी दीदी मम्मी भैया भाभी उभी सब लोग भी हमही को देता है कि सिलने के लिए कपड़ा कि सिल दीजिए अच्छा अच्छा सिलती हैं तो ऊ लोग भी हमको दे देते हैं कि दूसरों को देंगे तो इन्हीं को दे दें तो अच्छा सा पैसा हमको मिल जाता है हमारे ग्राहकों ग्राहकों सिलके देते तो वो भी अच्छे पसंद करते हैं तो ला की हम ही को देते हैं यही हमारा कपड़ा सिलने का गुण उहें जो कि हमारे अंदर अच्छे से होता है कि हम अच्छे पैसा कमा सकें सिलाई से जो कि सिलाई में हमारे ग्राहक हमको पसंद करते हैं अच्छा पैसा प्राप्त हो सके